ہاں جی بولیے ہاں جی ہمارے پاس مختلف قسم کے کلفی اور فروزن جوگرے دستیاب ہیں آپ کو کیا چاہیے تھا آئس کریم پارلر میں ہمارے مشہجی کلفی ہے پستہ پستہ کلفی ہے بادام کلفی اور مینگو کلفی مینگو کلفی میں شامل ہے اس کے علاوہ بھی بہو یہ گلقند وغیرہ میں بھی آپ کو کیا چاہیے تھا تو پرائز تو سادی کلفی لیں گے آپ آپ کو بیس روپئے سے شروع ہوں گی اور جیسے جیسے ایبروزون ایوریٹ مختلف فلیورڈ کی طرح ہیں مثلاََ ونیلا اسٹرابیری چاکلیٹ وغیرہ

سر کلفی کی قیمت تو پنچانوے روپئے ہے پنچانوے روپئے ہے روپئے ہے اور اس میں کم زیادہ ہے جیسے آپ کلفی لیں گے ویسی رہیں گی تو ہیں نا آپ کو مل جائیں گی نا زیادہ فلیور میں آپ کو چاہیے نا مل جائیں گی آپ کو اسٹرابیری ہے اور وینیلا وغیرہ میں اس کی قیمت تھوڑا پچھتر روپئے اس کی قیمت پچھتر روپئے سے سو روپئے کے درمیان رہیں گی آپ کو اگر اور زیادہ چاہیے ہمارے یہاں پہ کس کی تو ذائقے تو بڑی بہت بڑھیا ہیں آپ ایک جو ہے ضرور ٹرائی کریں آپ کو موقع دیں گے کلفی کی قیمت بھی مناسب ہے کلفی کی قیمت بھی مناسب ہی ہے ایک کلفی کی قیمت پنچانوے روپئے ہے کم سے کم تو جیسے اچھی اچھی کلفی مطلب کیونکہ اس میں اسٹرابیری ہے پالیزون ہے مطلب شاپ کو ٹائمنگ جو یا صبح دس سے ہے اور شام میں وہی رات میں مطلب دس سے دس ہے صبح دس سے رات میں دس تک کے آپ کبھی بھی اس ٹائم میں آپ اگر آپ کو چاہیے گھر تک بھی آپ بول سکتے ہو ہم بھیج دیں گے ڈلیوری بوائے کے ذریعہ آپ بول سکتے ہے ہاں چلے جانا تھا خوش آمدید آپ کی مرضی کے مطابق ہم آپ کو کلفی فروزن دے رہے ہیں کسی بھی اور مدد کی ضرورت ہو کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو براہ کرم پوچھیں ٹھیک ہے